आमच्या वाटारांत भौशीक खेळ प्रक्षिवण प्रशिक्षण केंद्र म्हणल्यार पेड्यां आसा तें हें पेड्यान म्हापशेकारांक सगल्यांक बरें जाता पेड्यान केलां तें गोवोरमेंटान ताजो लाब घेतात म्हणटात ती सगलीं वाटारांतलीं भुरगीं सगल्या शाळेंच्या भुरग्यांचें स्पोर्ट्स मीट वा आनी कितें थंय जाता स्विमींग करतल्यांक थंय बरे पैकी स्विमींग पूल आसा आनी रनींग ट्रॅक आसा हॉकी फिल्ड आसा हॉकी हॉकी खेळणाऱ्याक तशेंच क्रिकेट खेळणाऱ्याक थंय क्रिकेट ग्रावंड आसा हो बऱ्यापैकी सुविदा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा थंय पेड्यां